जी हाँ

जी नमस्ते

जी हाँ चन्द्रिका देवी का एक हजार रुपये पड़ेगा कहीं जाना है तो उसका किराया ज्यादा पड़ेगा पाँच सौ में नहीं होगा समय महंगाई है तो उसका ही पैसा ज्यादा ही पड़ेगा तो हम पाँच सौ कर देंगे कब जाना है आपको ठीक टाइम बता देना कितना

टाइम बता दोगी तब पता हमको पता चल जाएगा उसी समय हम यहाँ से चलेंगे आपको लेके

इसके अलावा कहीं और घूमने जाएँगी

तो उसका किराया तो और भी पाँच सौ रुपये पड़ेंगे अब कम नहीं हो इससे कम नहीं होगा

जब आपको नहीं है तो आप दूसरा देख लीजिएगा तो आप इतना पैसा कम करा रही हैं इसमें इतना दूर टहलना है आपको तो पैसे हम कितने कम कर दें आपको पाँच सौ कम किया

ठीक नमस्ते जी